नमस्ते जी मुझे सब्जी फल खरीदना है आपके दुकान में हैं हमको इह अनार केला सेब और वो आम थोड़े अच्छा कीबी ई सब किस रेट में मिलेंगे

अच्छा अच्छा ठीक है

हाँ तो फिर अनार अच्छा अच्छा तो हमको हमको पचास पचास किलो चाहिए फल में यहाँ दुकान मेरी है

नहीं हम पेमेन्ट हम ऑनलाइन करेंगे और कीबी थोड़ी दे कीबी जो है वो थोड़ी देना कम कम बिकती है अरे दो दो वही दो औ केत दो गत्ते दे देना कीबी और और अनार दे देना बीस पच्चीस किलो केला देने देना पचास किलो और हाँ अच्छा अच्छा दर्जन दे देना और सेब पचास किलो अच्छा अच्छा वो हाँ हाँ लाल वाला होता है दोनों में दोनों दोनों दोनों चाहिए दोनों तब वो पचास पचास किलो और अनार दे देना एक कुन्टल

हाँ तो तो फिर पचास पचास किलो कर देना दोनों जगह

मौसमी को मौसमी दे देना पचास किलो अनानास भी देना पचीस किलो पैकिंग करा के भिजवाना नहीं तो खराब हो जाएँगे अच्छा तो कोई बात नहीं

ठीक है ठीक ठीक है ठीक है हाँ कल आएँगे वही सात आठ नौ बजे आएँगे क्योंकि देर में मार्केट खुलती अच्छा चलो ठीक नमस्ते दी